दो से तीन दिन पहले मैंने एक कंडीशनर ख़रीदा मेरे बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो रहे थे उन बालों की दशा सुधारने के लिए मैंने कंडीशनर खरीदा और उसे इस्तेमाल किया मेरे बालों में कंडीशनर करने के बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा मुलायम हो गए और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा